ہیلو ڈرائیور مجھے کار چاہیے مجھے جانے کا ہے کیا آپ نقد رقم لیں گے یا گوگل پے لیں گے یا مجھے پہنچانے کے بعد رقم لیں گے کیا آپ کے پاس چُھٹّے پیسے ہیں واپس کرنے کے لیے